हाणनि जे कुझु सालनि खां अर्थव्यवस्था हिन प्रकार वधी आहे की माण्हू पढ़ाई लिखाईअ में वधीक ध्यानु ॾींदो आहे हर माण्हू इहा चाहिंदो आहे की असां पढूं लिखूं तॾहिं माण्हू दिमाग़दारु ठही वियो आहे तॾहिं वरी धंधा बि थोरा अॻिते वधा आहिनि जीअं कृषि जो बि धधो धंधो थी वियो और जीअं कपिड़नि जो धंधो थी वियो मोबाइलनि जो धंधो थी वियो हर प्रकार जे धंधनि में पढ़ियलु लिखियलु माण्हू था कनि त हुन पढ़ पढ़ियलु लिखियलु माण्हुनि सां ई उहो धंधो वधंदो त हाणे माण्हू पढ़नि लिखनि था त हाणे ॿार बि घटि पैदा था कनि पहिरियों पहिरियों ॾह ॾह ॿार माण्हू पैदा कंदा हाणे अर्थव्यवस्था हिन लाइ वधी वई मतिलबु वधी आहे जो की माण्हू ॿार बि घटि था पैदा कनि और वरी हुन जी जनगणना बि वधीक नथी थिए त धर देश में तरक़ी बि ती थिए और हाणे ॾाढा मतिलबु सुठा सुठा उद्योग खुली विया आहिनि जीअं दवाऊं जा और कपिड़नि जा और मोबाइलुनि जा हर प्रकार जा मतिलबु खुलिजी विया आहिनि त जंहिं सां माण्हुनि खे दिक कोई दिक़त बि न थींदी आहे और पहिरियों माण्हू कैश खणी वेंदो हुओ ॾाढा सारा जीअं ट्रेनुनि में थो वञे बसुनि में थो वञे त उन्हनि खे बहो हूंदो हुयो कि असां हेॾा सारा कैश कीअं खणी लख ॿ लख कीअं खणी वञूं पर हाणे इंटरनेट सां माण्हू मतिलबु हिकु मोबाइल सां ॿिए मोबाइल में पैसा मोकिले छॾिंदो आहे त कोई दिक़त न वेंदी आहे जीअं पहिरियों असां वीह रुपिया कंहिंखे ॾींदा ॾियणु चाहिंदासीं वीह त वीह हली वेंदा पर कंहिंखे अगरि अठारह ॾियणा आहिनि उणिवीह ॾियणा आहिनि त उणिवीह कीअं ॾियूं असांजो कीअं हाणे सिका त बंदि थी विया आहिनि तॾहिं हाणे उणिवीह पेटीएम थ्रू हली वेंदा आहिनि त हाणे कोई दिक़त न थींदी आहे असांजो रुपए रुपए जो बि घाटो न थींदो आहे